مہاراشٹرا نے اپنی تاریخ میں مختلف مشکلات اور تنازات کا سامنا کیا ہے اس میں برطانوی راج کے خلاف آزادی کی تک جنگ تقسیم معاشی مسائل طبقاتی انتشار تعلیم کے شعبے میں اعلیٰ کی ضرورت اور بڑھتی ہوئی عمر کی مشکلات کا سامنا کیا ہے